परिवार में पुरुष और महिलाओं की अलग अलग भूमिका होती है जो परिवार में पुरुष और महिलाएं होते हैं वो अपने कार्य को अलग अलग बांटते है महिलाएं तो सुबह से उठकर घर का खाना बनाएगी घर के सारे काम करेगी और जो हमारे यहाँ पर पुरुष होते हैं ये बाहरों के बाहर के काम करते हैं जैसे खेती में अधिकतर पुरुष कार्य करने जाएंगे सुबह से घास काटने चले जाएंगे अभी के समय में और बाकी समय में जैसे कुछ खरीदी करने जाना है तो हमारे यहाँ पुरुष को प्राथमिकता दी जाती है महिलाएं जो है वो घर के कामों में या कुछ त्यौहार होते हैं तो उसमें फिर महिला पुरुष का जाना जरुरी होता है तब हमारे यहाँ महिलाओं को जाने दिया जाता है और कार्य में तो सुबह के पूरे घर के काम महिलाएं करती है और जैसे जानवर रहते हैं तो उनका काम पुरुष लोग कर लेते हैं और फिर ये भूमिकाएं प्राचीन काल से चली आ रही है पहले से ही ऐसा है कि पुरुष है तो बाहर घूमने जाएगा महिला है तो घर में काम करेगी अगर काम नहीं तो पुरुष बाहर बैठ सकता है लेकिन महिलाएं नहीं बैठ सकती ये सब पारंपरिक रीति रिवाजों के कारण पुरुष और महिलाओं में अलग अलग कार्यों को विभाजित कर दिया गया है